وعلیکم السلام خیریت جی جی کون سے کمرے سے بول رہے ہیں آپ جی فرمائیں ایسے کیسے سر بتائیں جیسے اوکے سر میں دیکھتا ہوں اصل میں ایک دو دن سے میں باہر ہوں اس لیے شاید دیکھ نہیں پایا ہوں گا اور تو کوئی مسئلہ نہیں سر اے سی تو چل نہیں رہا ہے اس وجہ سے کہ وہ یہ بارش وارش ہوئی ہے تو کوئی کنیکشن میں پرابلم آئی ہے ہم نے کمپلین کر دی تھی میں نے کمپلین کر دی ہے سر سر میں نے کمپلین کر دی ہے لیکن مسئلہ یہ بھی ہے کہ کمپنی کا مال ہے تو کمپنی والوں کو ہی بلانا بلانا ہے اور وہ تھوڑا لیٹ کر رہا ہے سر لوکل آدمی کو تو بلا کے ہم صحیح کروا دیں چاہے جتنی جلدی جی جی میں نے فون کر دیا ہے اصل میں وہ کاوڑ چل رہا ہے اس وجہ سے شاید وہ لیٹ ہو گئے ہیں اب ایک دو دن میں آ جائیں سر میں بول رہا ہوں کم میں نے میں نے کمپلین پہلے ہی کر دی تھی لیکن وہ اس وجہ سے کاوڑ آوڑ کے چکر میں لیٹ ہو گیا ہوگا ورنہ تو جلدی آ جاتا ہے جی وہ میں اصل میں باہر ہوں اس وجہ سے میں دیکھتا ہوں آ کے ان شاء اللہ ایسا ہوتا نہیں ہے سر یہ پہلی بار ہوا ہے میں معافی چاہتا ہوں ایسا پہلی بار ہوا ہے میں اتفاق سے ضروری کام سے باہر نکلا ہوا ہوں میں اس سے بھی پوچھوں گا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے حالانکہ میں فون کر کے پوچھتا ہوں تو وہ بولتا ہے کہ ٹھیک ہی ہو رہا ہے لیکن اب شاید تھوڑی کاہلی کر رہا ہوگا سر میں ہوں نہیں وہاں پہ میں ہوں نہیں وہاں پہ آؤں گا تو اوکے اوکے تھینک یو تھینک یو تھینک یو اوکے اوکے سر جی یہ پہلی بار ہی ہوا ہے سر ان شاء اللہ جی جی